पाँच संख्याएँ है एक लाख पाँच हज़ार दो सौ बाईस तीन लाख छः हज़ार एक सौ पच्चीस चार लाख तीन हज़ार पाँच सौ बयालीस छः लाख बत्तीस हज़ार पाँच सौ ग्यारह सात लाख इक्यावन हज़ार नौ सौ बयालीस